گلے کی خراش کا علاج گھر پر کچھ آسان طریقوں سے کیا جا سکتا ہے یہاں چند مؤثر گھریلو علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک نمک والے پانی سے غرارے ایک گلاس گرم پانی میں آدھا چائے کا چمچ نمک ملا کر غرارے کریں یہ گلے کی سوزش کو کم کرتا ہے اور بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر دو شہد اور لیمبو ایک چمچ شہد اور چند قطرے لیمبو کی رس کو گرم پانی یا چائے میں ملا کر پئیں شہد گلے کو نرم کرتا ہے اور لیمبو وٹامن سی فراہم کرتا ہے نمبر تین گرم پانی دن بھر گرم پانی پینے سے گلے کی خشکی اور سوزش کم ہو سکتی ہے